हाँ जहाँ तक मेरा अनुमान है की शहरी लोगों अ की तुलना में ग्रामीण लोगों शिक्षा के स्तर से आज भी बहुत पीछे हैं रीजन इसका सबसे बड़ा ये रहा है कि अ शहर के क्षेत्रों में लोग शिक्षित हैं जिनके माता पिता जो हैं वो शिक्षित हैं और वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में या उच्च शिक्षा अ दिलाने का कार्य करते हैं जब की ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुछ ऐसे भी गाँव है जहाँ पर काफी दूर दराज जो है वह अ स्कूल है इसमें बच्चे शुरुआती शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो बाद में फिर वो शिक्षा से काफी दूर हो जाते हैं अगर हम लड़कियों की बात करें स्त्रियों की बात करें तो इसमें वो शिक्षा में उनका अ बहुत कम एक ग्राफ है रीजन इसका ये भी रहा है कि गाँव में ज्यादातर जंगली एरिया होने की वज़ह से या अ लड़कियों की उचित रखरखाव अ न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी अ उसमें सिक्षा से काफी वंचित होते जा रहे हैं और दूसरी बात ये की अ जो ग्रामीण लोगों की आवाज है यह आवाज उनके अ अधिकार की है जिसमें वो क्या करते हैं कि अपने खुद ही अ अशिक्षा के कारण अपने अधिकारों को नहीं जान पाते और सरकार की नई नई स्कीमों को नहीं जान पाते जिससे वह कहीं न कहीं अ शहरी क्षेत्रों के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र जो है उनकी बात को दबाया जा रहा है अनदेखा किया जा रहा है वह आज भी वह बिलकुल सत्य है बहुत बहुत धन्यवाद